जोंनि ओनसोलनि दोरोङारि गेलेग्रा मुवाफोरा जाबाय जोलुर गेलेनाय बाथा गेलेनाय फिटु गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय जों जोलुर खेलाखौ मोनसे लांदां गेलेग्रा फोथाराव गेलेग्रा सुबुंफोरा खावनै बाहागोआव राननानै जोलुर गेलेनायनि नेमखान्थि बायदियै बेखौ मोनसे गल पस्ट खुन्था फारनै ओरैजिं ओरैजिं बियाव गायनानै लानाय जायो आरो बे गल पस्टआव सासे गलकिपार होननाय सासे गलखौ हमथाग्रा गेलेगिरिबो थायो मोननै टिमनि गेजेरजों बेखौ जाय टिमा गलखौ सोनो हायो बे टिमा बे बल खेला गेलेनायखौ देरहासार जानो हायो गेलेनाय समाव टिमनि गोग्गो गोरोबनायजों जोङो पासिं होलायनायनि गेजेरजों जोङो नारा नाथा जुजिलायनानै बेजों बे बैजों बे पास खालामनानै जोङो जोलुर खेलाखौ गेलेनानै मोननै टिमनि गेजेरजों मोनसे गोख्रों बादायलायनायनि गेजेरजों गेलेनाय जायो बे खेलाखौ गेलेनायाव माखासे देरहासार गेलेगिरि बिथांमोना देरहानायनि थाखाय बान्थाबो बिथांमोननो होनाय जायो बे बान्थायाव गोबां रोखोमनि आरो गुबुन गुबुन बान्थाबो सायख'नाय जायो जेरै बयनिख्रुइ साबसिन गेलेगिरि आरो गुबुन गुबुन बायदि रोखोमनि आलादा आलादा बान्थाबो होनाय जायो